अस मतलब कि कोई मतलब कि दुए बंदे गी ते इन्ना दस्सी सकदे हे कि असें मतलब कि जेह्की रेसपी असें बनाई जेह्की शैल नेईं चीज शैल बनागे ते अस दुए बंदे गी गल्ल करियै दस्सी सकदे ओ कि साढ़े घर औगा ते अस उस्सी मतलब गल्ल करियै सनाई सकदे अस चीज इ'न्नै बनाई ते ओह् मतलब कि अस उस्सी इ'यां करियै सनाई सकदे ते केह् बोलदे जां फ्ही अस इ'यां करी सकदे के बोलदे उस्सी बंदे गी जां अस बनाइयै दसगे चीज के असें इयां बनाई चीज में किश बनाया ते अगले बंदे गी मतलब कि मेरी जेह्की रेसपी ओह् बडी पंसद आई ते में ओह् बंदा आखै तुसें कि'यां बनाई ते में सनाने कि में मतलब कि जां अस उस्सी गल्ल करियै सनाई सकनें जां मेरे घर औगा ते में उस्सी गल्ल करियै सनाना के भाई इ'यां इ'यां में बनाई ते जां प्ही के बोलदे जां इ'यां बी सनाई सकदी के बोलदे जि'यां में मतलब कि इ'यै

इ'यां बी सनाई सकदे अस कि अस बनाइयै दस्सना कि असें एह् चीज तुस बनाइयै दसगे अस रेसपी अस कि इ'यां बना दी ते हां ते और